गोंयानूत न्हू तर जगभर उद्द्योग जे आसात ते तिंचे एक एप आसतलें नाजाल्यार वॅबसायट आसतली जेचे वयल्यान तेंकां फिडबॅक मेळटा सो फिडबॅकांतल्यान कशें जाता फाॅर एक्जाम्पल उदाहरणाक जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार गुगल रिव्हूज आसता नाजाल्यार खंयचो उद्द्योगाचो एप आसा जाल्यार त्या एपार जे रिव्हूज येता तेच्या वयल्यान एक तिंका फिडबॅक मेळटा आनी ते खंय चुकता तें कळटा त्या त्या उद्द्योगांक आनी मागीर ते त्या तेचेर काम करता त्या चुकींचेर काम करता आनी ते सारके करतात अशें करून ते आपले उद्द्योग बरो करतात